ओइ आफि आंनो फैसा नांगौमोन हरनो हागोन ना सुद खरिया नांथारगौ आंनो औ सुद लागोन बेसे होगोन दस हाजारसो नांगोन आंनो सुदआ बेसे लागोन खिथा खा एक्स'आव थाइबा

आंनो दिनैनो नांगौमोन मोन्नायबा दानो आहा इसे अपुब जादों डाक्टारनाव थांनो नागिरदोंमोन दा बेलासिफोराव मोना बेलासिहा लागै एह दे बेलासियाव मोनबोगोन दे माबा आं दानसे बा दान्नैयानो मारिगोन दे होथार हरथार जागोन दे होगोन बेसेयाव एक्स'आव बेसे लागोन सुदआ दे दे जागोन दे होगोन दे दस हाजारल' मोनबानो जागोन दे दस हाजार बेमार जादों इसि अखुख जादों पाटसालायाव थांनो नागिरदोंमोन आङो दिनैनो मोनबानो हामगौमोन दे दे लायगोन दे

आखायावनो लायगोन दे आङो माबायाव सोलाय नाङा गोबाव जागोन दे दाहायनो लायगोन आं दे जागोन बे